हा सांग रे कितें जालें आसा बरो तूं कसो आसा ना रे सद्द्या तो आर्यनाची धावी आतां येवपाची जाली न्ही सो ताजे मातशें टुशनाचें बी कितें तें पळयतालो तितुनूच मातसो बिजी आसलो हय अव्यन खंय वयता तो हय ना हें ट्युशन बी कितें थरयलां हय खंय काय ओके हांवें एक चवकशी काडलली रे एकसेल म्हणोन खोर्ल्लेच आसा म्हणजे आमचें सारस्वत विद्यालय आसा न्ही सारकें ताच्या कुशिकूच पडटा

हा सो सारस्वताच्या कुशीकच आसा न्ही सो थंयसर जे टिचर्स आसा ते आनी सारस्वतांतलें जे टिचर्स आसा पळय तांची वळख आसा म्हाका दिसता जर थंयसर घातलो आर्यनाक जाल्यार एक तांच्या वळखीन आर्यनाचें जे शोटफॉल्स आसा म्हणजे तो खंयच्या सबजेक्टान बीन कमी आसा जाल्यार ते दोनीय कडेन टिचर्स नोटीस करून तांकां सारको कोचींग दिवंक शकता फाल्यां रिजल्ट बरो येतलो ताजो ताका टॉपिक्स जे आसा तेंवूय समजतले म्हणून हांव चिंततालों एकसेलान घालप म्हणून

हय आनी हें हालीसराक आयकिल्लें म्हणजे लास्ट दोन बॅच जाले सारस्वतांत टॉपर्स आशिल्ले तेवूय एकसेलांतलेच दिसता एक्सेलानूच ट्युशनाक वयताले हय आनी प्लस लागीं आसा न्ही सो सांचे वेळार ताका चड धांवपळ करची पडची ना स्कुलांतल्यान भायर सरलो कुशीक टुशनाक पावलो सांचे बरें पडटलें हय आनी वांगडा आसल्या कारणान बरें शिकप जातलें न्ही बरें हय हय